ہیلو ہاں بولیے ہاں ہے ہمارے پاس جیسے بومبے ہے مالدہ ہے گلاب خاص ہے کلکتیا ہے ایسی ایسی ہے اور ایک قسم ہے آپ کو چاہیے کون سا بتا سکتے ہیں ہم اس حساب سے بتا دیں گے آپ کو ابھی تو فی الحال اسی روپے کے جی ہے کلکتیا چالیس روپے

مالدہ آپ کو بڑا والا سائز مل جائے گا چھوٹا بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی دے سکتے ہیں ہم لیکن ابھی بڑا والا کا چل رہا ہے سب آدمی ابھی وہی لینا چاہتے ہیں ہم تو آپ سے بھی یہی کہنا چاہتے آپ ہمارے ریگولر کسٹمر ہوئے ہم آپ کو بڑا والا ہی آم دیں گے جو اچھا ہے آپ ایک بار پہلے تھوڑا سا لیجیے کھائیے پھر ہم ہم کو بتائیے ہم آپ کو آپ کو اگر اچھا لگے نا تو پھر بتائیے ہم آپ کو کم ریٹ میں آپ اپنا آدمی ہیں دے دیں گے آپ کو کلکتیا بھی تھوڑا ابھی نہیں چلتا ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہے اسی لیے ہم اپنا آدمی کو کلکتیا نہیں دینا چاہتے مالدہ لیجیے آپ کو یہ بڑھیا لگے گا ملاقات ہم سے شام میں چار بجے ویسے ہم گھر ہی پہ باغیچہ میں مل جائیں گے آپ کو لینا کتنا تھا دو کوئنٹل آئیے گا شام میں آئیے گا نا ملاقات کر لیں گے پھر کتنا ہوگا کس ریٹ سے آپ کو دینا ہے پھر ہم ڈیسائڈ کر کے بتا دیں گے آپ کو اسی ٹائم آئیے گا نا آپ بتا دیں گے ہم ہاں میرا کانٹیکٹ ہاں ہو جائے گی ابھی آپ کہاں ہے ابھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے چار بجے آئیے گا ٹھیک ہے رکھتے ہیں ٹھیک ہے آئیے